गोपाल नायक मोवन नायक शांती गोपाल नायक गोविंद नायक वासू नायक वसुदान वसुनायक उल्हास नायक नंदा नायक दिलीप नायक मुकेश नायक शेखर नायक शेखर शिरोडकर कृष्णा शिरोडकर निलेश शिरोडकर मंगला नायक सुशमा नायक उमेश नायक किशोर नायक रवी नायक मंगलदास नायक दामु नायक अशोक नायक गौरीश सविता सिमा सपना रिमा बेवी माया किशोर निशा वंदना निलेश पेडणेकर दिनीश सकरम अडगांवकर सोनाली सुदेश शिरोडकर रेशमी एकता रविंद्र होडी राजा वाडिकर रवी रविंद्र वाडीकर आनंद वाडीकर सिया सुदीश गांवकर फातिमा फ्रांसीस पावलीन थोमस जुलि जुलियो केशव निळकंट वामन मिंदका गोविंद कुंडयकर तनुजा मोज सुशमा प्रतीम योगीता पुजा अंजू प्रकाश्ण योगाली मेनका गीता आनंद भोसले प्रिया रामचंद्र पडसी